जोंथ' सहरनिबो नङा जाबाय गामियाव थाग्रा टाउनावथ' थाया जोङो जों गामियाव थानानै सोलिबोनाय मानसि जोङो दाउ अमा जोङो न'खराव थायाबा जोङो गोसोखौ मोजां मोना जों दाउ अमा फिसिनो मोजां मोनो बांसिन गामिनि मानसियानो जों गामियाव थानानै दाउ फिसिनायानो आलादा जाखायो बेनिखायनो आङो गोबां बेफोरजोंनो नांथाबबोनानै थायो मिथिंगाजों लोगोसे जेरै आङो दा न'आवबो दाउ लायो अमा लायो हांसो लायो मोसौ लायो बोरमा लायो बेफोर बायदिनो आङो बेफोरनिफ्राय

इसे इसे बुथुमनानै बोरमानिफ्राय इसे दाउनिफ्राय इसे हांसोनिफ्राय इसे गोबां रां बुथुमनो हायो जोङो बेफोरजोंनो न'खर सोलिनो हायो आरो हांसोआथ' दैज्लां बोथोराव जि मोजां जायो मोदोम गोनां जायो खानस्रि बायदिसिना दुब्लि फोथारनि खोथिया माइ गायनाय मानाय बेफोरनिफ्राय जोङो हांसोआ आदार मोनजानानै दैज्लांनि एमफौ एनला आदार मोनजाना हांसोआ जोबोर मोजां ग्लाब ग्लाब देरो बेखौ जोङो मोजां फिथाइ मोनो दैज्लां समाव बांसिन मेसें बोथोरनिफ्राय दैज्लांआव हांसोनि थाखाय मोजांसिन जोङो बोरमा लायोबाबो बोरमानि थाखाय जों दुब्लियाव फोथाराव होनानै दोनबाबो बोरमानो जाग्रा आदार एसेबां बायनांगौ गोनां जाया आरो जोङो दुब्लियाव गांसो जानो थाखाय खाना हैबानो सान्दुं गोसा समाव जोङो बिसोरखौ खेयाल खालामबानो बिसोरनिफ्राय जोङो गोबां मोजां फिथायखौ मोनफुंनो हायो जोङो आरो मोसौआबो मोसौनोबो जों बारा आदार बायनांगौ जगायनांगौनि गोनांथि गैया जोङो दुब्लियाव मोजांयै गांसो गोनांयाव खानानै हैबानो मोसौआबो मोजां जाखायो आरो बिसोरनि दै होनाय टाइमावल'सो जों दै जगायनांगौ बिसोरखौ दुब्लियाव लांनाय लाबोनाय बेफोरनो जोंनि खामानि दाउ अमाजों नांथाबनायानो जोंनि साबसिन जोंनि बयनिख्रुइ साबसिन खामानिया दाउ अमा फिसिनाययानो जों दाउ अमा फिसियोब्ला गोबां प्रफित मोनो जोंनि थाखाय जोबोद साबजाथाव बेफोर खामानिया मानो होनोबा दाउ अमा फिसिनानैनो जों जोबोर रां बुथुमनो हायो